हमर सबसँ पैघ उपलब्धिके अगर बात करल जाए तऽ ओ छिऐ हमर आइ आइ टी इन्टरेन्स एग्जाम निकालब पहिलुक अटेम्पटमे हम एक बहुत छोटा गाँवसँ आएल छिऐ हम बहुते छोटा गाँवमे पढ़ल छिऐ आओर ई गाँवमे हमरासँ पहिले केओ भी आइ आइ टी नहि निकलि सकलै रहऽ हमही गाँवके पहिलुक प्रथम आइआइटीयन रही जे हमर दू बहिन रहै हमरासँ पैग रहै ओभी ट्राइ करलकै रहा आइ आइ टी के लिए दुनू एनआइटीमे गेलै पर आइ आइ टी नहि जाए सकलै तऽ बचपनसँ ही चुँकि पैघ बहिन सबहक आइ आइ टी नहि निकलै रहऽ हमर पिताजी आ माताजीके ई ख्वाब रहै जे हमर केओ बच्चा आइआइटीमे जाए किआकि ओसब बहुत नाम सुनने रहै कि इण्डियन आइ आइ टी बहुत पैघ चीज छिऐ ओहि वजहसँ बचपनसँ हमरा बिल्कुल भी पता नहि रहए जे आइआइटी की होइ छै लेकिन हमरा ई बस पता रहए जे हमरा जेनाइ छै ई चीज छै जे हमरा माए बापके ख्वाब छिऐ हमर बहिन सब पूरा नहि कए सकलैए तऽ ई चीजके हमरा जाए करके करैके छै तऽ हम गेलिऐ बिल्कुल ई बातसँ अन्जान की आइ आइ टी की छिऐ ओ छिऐ लेकिन हम अपन तैयारी केलिऐ पूरा जोर लगाके मेहनत केलिऐ किआकि बहुत ही पैघ चीज छिऐ बहुत ही टफ लाइफ रहलए हमर ओ दू साल अपन जे भी तरीकासँ हम संघर्ष करैत रहलिऐ अपन जुझैत रहलिऐ अपन परिस्थितिसँ जब ओ आइ आइ टी निकलि गेलै जब ओकर रिजल्ट एलै जब हमर माए बापके सुनिके खुश भेलै जब ओकर चेहरा पर खुशी रहए ओहिसँ बहुत ही बहुत ही गौरवान्वित एक बहुत ही प्यारा अनुभव भेलै हमरा जे हमर जीवनके सबसँ प्यारा अनुभवमे सँ एक छै सिर्फ उपलब्धिये नहि जे अनुभव हमरा ओहिसँ भेलए जे हमर माए बापके हमर परिवारके हमर समाजके समाज तकके भी लोककेँ केहनो अपन गाँवसँ पहिलुक आइआइटीयन रहिऐ जे समाज सिर्फ हमर अपने उपलब्धि नहि हमर समाज भी एकरा अपन एक उपलब्धिके तौर पर देखै छै आओर बताबै छै जे हमर गाँवमे भी आब आइआइटीयन छै आइ आइ टी निकालने छलए